जो खेती करना चाहते हैं उनको मेरे लिए यही सलाह है कि आप सबसे पहले अगर खेती करना चाहते हो तो किसानों से जाकर मिलें किस प्रकार से वो खेती करते किस प्रकार से वो अपनी जमीन को उपजाऊ करते हैं अगर हम जाकर किसानों से मिलेंगे तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे और वो कहाँ से खाद लाते हैं कहाँ से बीज लाते हैं कैसे बीज लाते हैं कैसे सिंचाई करते हैं कैसे उन पौधों को निकालते ये सभी जो चीज़ें का ज्ञान हम सिर्फ है ना फार्मर से ही ले सकते हैं और यदि कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वह जो है फार मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है जिससे क्या उसको और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा और जो भी वो अपनी ज़मीन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उपजाऊ कर सकता है इसके बाद वह क्या उसको क्या करना चाहिए उसको किसान को जो थोड़ा लचीला होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर और उसको एक हर चीज मशीनरी का भी वो ज्ञान होना चाहिए कौन सी मशीन को कैसे ठीक कर सकता है ऐसा नहीं है कि वह मतलब किसी एक चीज को लेकर बैठ जाय कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है और वह जो भी किसान अगर बनने की इच्छुक है तो फिर वो सोचेगा अरे मैं तो ये करी नहीं पा रहा हूँ और उसे काम को छोड़ दे इसीलिए उसको क्या करना चाहिए पूरी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से किसान अपना जो है बीज लगाने से लेकर पौधा जब पूरा फल दे दे उसको हटाने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको अच्छे से बैठकर सीखना चाहिए यदि वह इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेगा तो वो बहुत ही अच्छा किसान भी बन जाएगा और उसके साथ साथ उसकी जो उपजाऊ जो जो उसने जो भी उगाया है वो बहुत ही अच्छी उसकी फसल निकलेगी फसल को कैसे उगाना है क्या करना यह सभी बातों का अगर वह जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेगा तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से वह मेहनत कर सकता है